जी आप फ्लॉवर शॉप से बात कर रहे हैं जी मुझे फ्लॉवर्स चाहिए थे जी आपके पास कौन कौनसे फ्लॉवर्स में जी जी मुझे गेंदा का फूल चाहिए थे वह भी चार बोरी लग रहे थे जी तो यह कितने रुपये किलो दिए जी तो मुझे चार बोरी लेना है तो उस हिसाब से आप बताइए

जी हमें तो खिले वाले फूल चाहिए कितने रुपये दिए वह वाले सात रुपये के जी तो मुझे चार बोरी चाहिए तो उस हिसाब से बताइए आप अमाउंट ऑरेंज कलर का चाहिए था तो बताइए आप चार बोरी के हिसाब से क्या रेट लेंगे जी जी तो आप वह मैं मुझे चार बोरी लग रहे है तो आप इसमें से डिस्काउंट करके बताइए कितना डिस्काउंट दोगे कितना पर्सेन्ट मुझे पच्चीस से तीस पर्सेन्ट चाहिए था नहीं नहीं साइड वाली शॉप तो उससे ज़्यादा कम दे रही आपसे तो फ़िर हम साइड वाली शॉप से ले लेते है हमें जब वहाँ से ज़्यादा प्रॉफ़िट है नहीं मैम मैंने देखा हुआ है अब मैं साइड वाली शॉप पर भी गई थी आपके शॉप पर भी आई थी पर आपकी शॉप पर उसकी क्वालिटी तो सेम थी पर वह ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं हमको और हम तो तीन चार बोरे लग रहे थे तो हम तो ठीक है वहीं से ले लेते